जोंहाथ' गोदो लांदां खान्थायावनो संनानै जानाय जायोमोन खिन्थु आजिखालि बेखौ बाहायनाय जाला आजिखालि बांसिन टाइम प्रेसार कुकारावनो संजानाय जायो आरो आमफ्राय आंनि नुनाय मथेयावथ' टेष्ट माबाया संनायाहाय बांसिन लांदां खान्थायावबा गुरै जानाय मोनो आं आमफ्राय प्रेसार कुकाराउबा नों दै बुर्जा होनानै गोरैबो बानायनो हायो दै एसे होनानै गोराबो बानायनो हायो बिदिनो आरो मानो होनबा सोरबा सोरबा गुरै जानो मोजां मोनो आरो सोरबा सोरबा गोरा जानो मोजां मोनो स' बे सुबिदा बायदियै प्रेसार कुकारा बांसिन बाहायनाय जायो आरो ना मानोना बेयाव गुरैबो संनो हायो गोराबो संनो हायो